चंदौली जिले में हमारे स्थानीय क्षेत्र मुगलसराय में वृद्धा आश्रम है उसमें वृद्ध लोग रहते हैं बच्चे भी अनाथ रहते हैं उनको भोजन पानी की व्यवस्था दी जाती है उनको वस्त्र और साबुन स्वेटर सबका व्यवस्था किया जाता है उनको दूध और फल का व्यवस्था दिया जाता है और उनको समय समय से दवा का भी व्यवस्था देखा जाता है बच्चों को पढ़ाई के लिए भी देखभाल किया जाता है उनको पढ़ने लिखने के लिए कापी किताब बैग भी दिया जाता है और वे घर परिवारों की बढ़ती संख्या जो है उसमें है तो बच्चों को लोग ले जाके माता पिता कोई अनाथालय में डाल भी देते हैं वहाँ पर उन सभी लोग को वहाँ के जो हैं देखने वाले सभी ओ लोग इज्जत के साथ माता पिता और बच्चों का पालन पोषण भरण करते हैं और एकाध ठे और बन जाता धर्मशाला धर्म स्थल वृद्ध वृद्धाश्रम तो और अच्छा रहता कि लोगों को आगे चलने पर माता पिता ही बोझ लग रहे हैं तो वहाँ पर सबका पालन पोषण भरण पोषण होता और दवा दारू सुचारु रूप से देखा जाता और सब आने वाले लोग को रात बिरात हो जाने पे वहाँ रुकने का जगह रह जाता लोग को कोई परेशानी नहीं होती जब समय से दिक्कत परेशानी आती है तो एम्बुलेंस का भी व्यवस्था उन सभी बेसहारा लोग को दिया जाता है जिससे कि उन लोगों को कोई कष्ट न हो सहारा से लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं एक और आश्रम बन जाता एक दो ठे तो सभी लोग को ठहरने रुकने का और दवा दारू करने का सब व्यवस्था हो जाता मोदी जी से हम यही रिक्वेश्ट करेंगे कि जिले के उपर ध्यान दें बेसहारा लोगों पर ध्यान दें और पालण पोषण देखभाल अच्छे तरह से हो सके उसमें व्यवस्था का भी ध्यान दें जिससे कि लोग को सहयोग मिले कोई कठिनाई दवा दारू और कुछ करना हो परोपकार का रास्ता और बढ़े परोपकार ही हमारे देश का धर्म है धर्म से बड़ा कोई सेवा नहीं है इससे हम लोग यही कामना करेंगे कि हमारे आने वाले बुजुर्गों को बच्चों को अच्छी देखभाल मिले हम लोग के पास में हरिजन बस्ती है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं उन लोग को मकान घर की व्यवस्था नहीं है उन लोगों पर भी ध्यान दें कि बच्चे को देखभाल करने के लिए ऊ लोग को भोजन पानी के लिए रहने का रहने का स्थान दें